औ औ आं बुंदों मा खबरमोन औ औ औ औ औ औ औ औ अ नोंथाङा माबायाव क'क्राझाराव फैग्रोदो बिनिफ्राय माने माबा दङ जोंनि ट्रेभेलार दङ जोंनि माबायावनो बिनिफ्राय नोङो बे ट्रेभेलारनिफ्रायनो नोङो गाखोलांनो हागोन नोङो नोंनि अन उबेर बा नोङो गारिबो बुक खालामनो हागोन बेनि उनाव नोङो बास दङ बासजोंबो मानि ससे ससे थांनांगोन आरोखि ओमफ्राय नोंहा माने माबाजों थाङोब्ला उबेरफोरजों थाङोब्ला माने मुलाम्फासिन जागोन आरोखि थाङोब्ला सेफटिसिन जागोन मानो होनब्ला नोंनि पार्सनेलनि थाबाय बे गारिया नों बेजों थांनो हागोन बेजों थांनानै नोङो नेगासिनोबो जायगाखौ माने लामानिफ्रायनो जेसेबां बेव नुलांगोन आरोखि होमब्ला नों नोंहा माने जामेला थानाय नङा आरोखि नोंनि अन माबा लायोब्ला उबेरफोर लायोब्ला बा नों माबा लायोब्ला औ औ औ जेबो नङा माने ड्रायभाराथ' थाखागोन नालाय ओमफाय बे ड्रायभारानो नोंखौ माने फुरा देखाय लांगोन आरोखि लामाखौ दिन्थिलांगोन माने नोङो नोङो गोसोब्ला ससेयाव थाथ'नानै नोङो माबा मोनसे खालामनो गोसो जादोंब्ला मानि नायनो गोसो जादोंब्ला फट' लानो गोसो जादोंब्ला मानि गारिखौ लाखिथ'नानै मानि नोंनि पार्सनेल जाखाबाय नालाय नों नुलांजोबगोन आरोखि औ भारायाथ' मानि माबायावहाय पार पार्सन जागोन आरोखि ना बे नों माने सासेयावहाय माने सैद' हाजारसोआ थांगोन आरोखि लामायाबोथ' गोजानानो जाहैबाय नालाय

औ एक्सपेन्सिभानो आरो मानि लकेल लकेल बासबो थागोन माने लकेल बासजोंथ' माने नोङो डायरेक्ट नोंनि डेस्टिनेसनावथ' सहैनाय नङा माने बेजों बिदिबाथ' माने बारासिन खारबावगोन आरोखि माने नों सफा सफा एक्सचेन्ज खालामनानै औ सोलाय सोल' जागोन माने आरो बेनि सायाव नोंहा माने पेसेन्जार गारिजों थाङोब्ला नोंहा माने डिस्टार्बबो जानो हागोन आरोखि माने मानो होनोब्ला गारिया लाखिलाय पेसेन्जारफ्राबो बुरजा थागोन ना आरो बेनि सायाव मानि नों सायड सिनखौबो नुनो मोननाय नङा आरो औ औ दे औ दे